जी मैंने अभी आपके यहाँ से भोजन मंगाया था मैंने भोजन का आदेश दिया था लेकिन वह मुझे प्राप्त नहीं हुआ है परंतु मैंने अभी देखा कि जो मेरा भोजन का जो मैंने आदेश आपको दिया था वह वितरित किया गया है परंतु वह मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं है वह किसी और को प्राप्त हुआ है तो मैं अभी आपसे अनुरोध का चाहती हूँ इसका आप क्या समाधान निकाल सकते हैं क्या कर सकते हैं क्योंकि जिसका मैंने आपको आदेश दिया है वह मुझे अभी तक मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं है तो कृपया करके मुझे इसका समाधान बताएं और जो भी इसकी इसके लिए आप कर सकते हैं या तो मुझे आप भोजन भेजिए या क्योंकि मैं भूखी हूँ मैंने आपको मुझे एक से दो घंटा हो गया आदेश दिये हुए लेकिन मेरा भोजन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो कृपया करके मुझे इसका समाधान निकालें और मुझे बताएं